जोंनि दैनि थाखाय जोंनि गामियावथ' दैनि थाखाय बिराद सुबिदा दंखल दाथ' थेंखि बहायदों होनबाबो थेंखि बहायबाबो दैया गवाखै आरो दा होनबाबो जोङो जोंनि गामियावहाय गावबागाव गावबागावानो दंखल दंखाजोबो आरो दैखरबो दं दैनि थाखाय बिराद सुबिदा माइ दै आबाद मावनायावबो केनेलनिफ्राय दै मोनो जोङो बे केनेलनिफ्राय दै मोननायजोंनो माइ खेथि खालामो अनेक खेथि मोनो आरो जोङो गोरान खेथिबो मोनो गोरान मावनायावबो दा दै जानायावबो जों दैजों खेथि खालामनो मोनो माइ गायनो मोनो दा जों दैयाथ' जोंनि गामियाव दैया जायगा जायगा आयरन दं जायगा जायगा आयरन गैया आरो दैनि थाखाय बिराद दैनि थाखायबा जेबो प्रब्लेम गैया आयरन दंबाबो बिदिनो फिल्टार बानायनानै लोंनो हायो आरो खेथि बाथि मावनायावबो जेबो प्रब्लेम जाया आरो दैनि थाखायबा दैनि थाखाय दा जे सुबिदा जोंनि गामियाव जों दै थानायावलाय जोङो माइ गायो माइ गायो बिदिनो रनजित माइ गायो बिदिनो अनेकथा खेथि खालामो आरो जोङो दै माबानायाव दै थानाय जायगायावलाय दै दायो बे दै थेंखिया दै थेंखिखौलाय गायदों ओमफ्राय दा दैखौ जोङो साप्लाय होआखै आरो दायो जोङो थेंखिया कमप्लिट जायोबा जोंना न'खर न'खर गासैबो साफ्लाय हरनायनि थाखाय माबा फायप गायनानै होखा जोबबाय आरो जों बेनि थाखायबो बिराद सुबिदा मोनगोन आरो दैनि थाखाय जों दायो बे दै दै थेंखिया जाबाथाय जोंनो साफ्लाय हरबाथाय जोङो फैसा हरनांगोन आरो मासावहाय फन्सास थाखा खरि टेक्स खांगोन होननाय खोनादों बिदिनो हरमार नांगोन नामाथाय जों जोङो दायो थेंखिनिफ्राय साफ्लायखौ मोनथ'वाखै आरो